मैंने चार आर्डर बुक करवाए थे मीशो ऐप से मेरा जो परमानेंट एरिया एड्रेस है वो है गोरमेंट पोलोटेक्निक गर्ल्स होस्टल उज्जैन मैंने मीशो से चार प्रोडक्ट मंचूरियन मोमोज़ पीज़्ज़ा और नुडल्स चाउमिन मंगवाया है उसमें जो तीन ऑर्डर हैं वो तो मुझे पसंद हैं बल्कि उसमें जो एक ऑर्डर है पिज़्ज़ा का जो कि मैं गलती से मैंने उसको ऑर्डर कर दिया चूँकि मतलब उसका जो साइज़ है वो थोड़ा ठीक नहीं है वो जो टेस्ट ल जो मुझे चाहिए था जिस टेस्ट का वो टेस्ट का नहीं हो पाया वो इसीलिए वो पिज़्ज़ा मुझे टेस्टलेस लगा और जो मैं ऑडर देख रही थी उसमें गलती से वो दूसरे ऑर्डर का बुक हो गया इसलिए मैं चाहिती हूँ कि उसको रिटर्न करूँ और फिर उसे मैं दूसरा पार्सल रिटर्न मंगाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड को उसकी अर्जेन्ट जरूरत है क्योंकि उसे बाहर जाना है तो ट्रेन में खाने के लिए उसे पिज़्ज़ा चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आशा करती हूँ कि मुझे ये जो पिज़्ज़ा का ऑर्डर है ये जल्द से जल्द इशु हो जाए और मेरे एड्रेस पहुँच जाए